کیا آپ نے کبھی اپنے انٹرنیٹ کنکشن کو محفوظ کرنے یا اپنی آن لائن رازداری کی حفاظت کے لیے ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک وی پی این کا استعمال کیا ہے جی ہاں کیا ہے ورچل پرائیویٹ نیٹ وی پی این بہت اچھا ہے کبھی کبھی نیٹ نہیں چلتا ہے تو اس کا یوز کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی کوئی کام بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اور انٹرنیٹ کام بالکل کرنا بند کر دیتا ہے تو اس کو لوڈ کر کے اور انسٹال کر کے اس کو سیٹ کر کے اور پھر وی پی این یوز کرنا پڑتا ہے اس کے بعد انٹرنیٹ بڑھیاں کام کرتا ہے اور تو اور اس سے ہماری پرائیویٹ بھی جو رازداری بھی چھپ جاتی ہے اور کام نیٹ بھی اسپیڈ بڑھیاں چلتا ہے کام بھی اچھا ہو جاتا ہے اس سے اور بہت ساری چیزیں اس سے ہو جاتی ہیں کچھ دیکھنا ہو کچھ کرنا ہو تو نیٹ کے معاملے میں انٹرنیٹ کے معاملے میں تو ایک بار ایسے ہی اسکول میں شٹ ڈاؤن ہو گیا تھا نیٹ کام کرنا بند کر دیا تھا تو یہ بی پی این یوز کر کے بڑھیاں سے اپنا سارے سب کام کر لیے اچھے سے ورچوئل نیٹ ایک دم آدمی کو کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتا ہے ہم نے اپنی رازداری کتنی بار اس کو میں اب بھی یوز کرتا ہوں تم اچھا ہے اس میں کوئی دقت بھی نہیں ہے نیٹ کی اسپیڈ اچھی ہو جاتی ہے ورچوئل پرائیویٹ نیٹ کا استعمال ہم لوگ پہلی بار الہ آباد میں تھے تو ہمارے دوست نے یہ بتایا تھا کہ جب نیٹ نہیں چلے تو وی پی این یوز کرو تو ہم نے اس کو لوڈ کیا پلے اسٹور سے لوڈ کرنے کے بعد اس کو انسٹال کر کے اور چلایا ہمارا نیٹ کام نہیں کر رہا تھا تو ہمارا نیٹ کام کرنا اسٹارٹ ہو گیا اس کے بعد جو ہمارے جتنی ضروریات تھے اسکول کے وہ سارے کام ہم نے وی سی وی پی این کے سہارے سے تھرو سے کیا تھا ابھی بھی ہمارے گاؤں میں کبھی کبھی نیٹ نہیں چلتا ہے تو بی پی این کا یوز کرنا پڑتا ہے اور ہم لوگ بی پی این یوز کرتے ہیں اپنے دوستوں کو بھی بتاتے ہیں کہ نیٹ نہیں چلے تو بی پی این یوز کرو بی پی این سے نیٹ چلنے لگتا ہے